ہمارے یہاں سال بھر میں جو فصلیں اگائی جاتی ہیں مختلف فصلوں میں جیسے کہ گرمی کا جب موسم آتا ہے تو ہمارے یہاں بہت ہی تیزی کے ساتھ لوگ گیہوں کا بوتے ہیں تاکہ وہ اچھی فصل اگا سکیں گیہوں کی اور گیہوں کے ساتھ ساتھ مکا کی کھیتی کرتے ہیں جو مکا کی کھیتی کرتے ہیں تو زیادہ ریٹ میں مکا ہی جاتا ہے اس کے اگتے ہی اس کے بعد پھر کوئی سبزی کو لگا دیتے ہیں جیسے بھنڈی پیاز آلو یہ سب لگانے کے بعد بہترین سے اس کی جوڑ کوڑائی کرنے کے بعد فر اسی میں آلو گیہوں کو کاٹنے کے فوراََ بعد آلو لگا دیتے ہیں تاکہ اس میں سے کم محنت کرنے کے بعد زیادہ منافع ہو سکے اس لیے زمین کوڑائی رہتی ہی ہے پھر ہم نے ابھی جو گیہوں کاٹا ہی ہے ساتھ ساتھ پھر آلو کر دیے آلو کے آس پاس میں ٹماٹر لگا دیتے ہیں دھنیا لگا دیتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے آس پاس میں کوئی بھی چھوٹے چھوٹے امرود کے درخت لگا دیتے ہیں تاکہ ایک اچھی سے اچھی رقم وہ دے کر چلے جائیں یہ اچھا جو موسم ہوتا ہے سب سے بہترین موسم فصل اگانے کے لیے گرمی ہی کا موسم مانا جاتا ہے گیہوں بھی اس میں لگا دیجیے مکا بھی لگا دیجیے آپ اور بھی چیزیں لگا دیجیے پھر اس کے بعد برسات سے پہلے پہلے آپ اس کو کاٹ لیجیے بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے جو برسات ہونے کے بعد فصل خراب بھی ہو جاتی ہے وہ اتفاق کی بات ہوتی ہے جب اوپر والا چاہ لے تب ہماری فصل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے برسات میں